हैलो जय झूलेलाल हैलो जय झूलेलाल कीअं आहीं तूं हा मुंहिंजी तबियत थोरी ठीकु न हुई इन करे आयसि कुझु बि खांवां थी न त ॾाढो हैवी हैवी थो लॻे मूंखे

हा एसिडिटी थी थिए न खाधो त न आहे घर जो खाधो आहे पर छा टाइम ते न खाधो हूंदो थोरो इन करे

थोरो कॾहिं हेठि मथे थी वेंदो आहे देरि सां थोरो खाईंदी आहियां त एसिडिटी थी पवंदी आहे हा अछा ठीकु आहे

हा

वॉक करिणो आहे वॉक कयां सूप पीआं ऐं खीरु पीऊं धुली दालियूं खाऊं

अछा ताकत ईंदी आहे जय झूलेलाल